جب بھی مجھے بائیک کے ذریعے سے کہیں دور جانا ہوتا ہے یا پھر ٹور کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو میں عام طور پر اس کے لیے بہت تیاری کرتا ہوں جیسے کہ میں اپنی بائیک کا انجن چیک کر لیتا ہوں اس کا تیل چیک کر لیتا ہوں اور اس کا بریک چیک کر لیتا ہوں اس کا انجن چیک کر لیتا ہوں یعنی ان تمام چیزوں پر میں ساری چیزوں کو چیک کر لیتا ہوں خاص طور پر میں جو اپنی جو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں جو چیزیں وہ میرے ساتھ میرا بیگ ہوتا ہے پانی کی بوتل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ گاڑی کو اچانک اگر دقت ہو جاتی ہے تو کوئے کچھ نیٹس بولٹس بھی ایسے ہوتے ہیں میرے ساتھ میں جو میں ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں مجھے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ رہتی ہیں کیوں کہ کوئی بھی حادثہ کسی بھی وقت پیش آتا ہے میں ان ساری چیزوں پر دھیان رکھتا ہوں تا کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور مجھے ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا میں دھیان رکھتا ہوں بائیکنگ ٹرپ کے ذریعے اگر مجھے کہیں جانا ہو اور اس کے علاوہ میں ان تمام لوگوں کو جو ٹور پر جانے کی تیاری کرتے ہیں مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ ان ساری چیزوں پر دھیان دیں اور اس کا اس پر بہترین عمل کریں